जी हाँ मैंने तेज़ गति से दौड़ने व अन्य खेल की चुनौतियों में भाग लिया है लेकिन तेज़ गति से दौड़ने वाली प्रतियोगिता में में मैं हार गई थी क्योंकि मैं तेज़ गति से दौड़ नहीं पाती और दौड़ने से मेरी साँस फूल जाती है तो मैंने उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाई और उस दौड़ में हार गई थी इसके अलावा भी मैंने कई खेल जैसे कि नीम्बू चम्मच कुर्सी दौड़ ऐसे कई खेल में भाग लिया है और मैं उनमें जीती भी हूँ बाकी सारे खेल मेरे लिए तो काफ़ी अच्छे रहे और वह मुझे पसंद भी है बाकी यह दौड़ने वाला खेल मुझे नहीं भाता है क्योंकि मैं तेज़ गति से दौड़ नहीं पाती हूँ और दौड़ने से मुझे शारीरिक स्वास्थय पर असर पड़